असांजे हिते समुंड में त मांडवी आहे मुंद्रा जो समुंड आहे कोई स्मारक में तव्हां ॻणंदा त भुज में स्मारक ठहियो आहे जेको भूकंप जे जेकी ॿ हज़ार जे भूकंप जी यादि ॾियारे थो धार्मिक स्थल में माता जी जो मढ़ ॾाढो झूनो आहे मोगलधाम झूनो आहे त मौसम जी ॻाल्हि कयूं त कच्छ जे रण में जनवरी महीने में थधि में ॾाढा माण्हू अचण वञण चालू थी वेंदा आहिनि ने माता जे मढ़ में ॿई जेका ॾिया साल में ॿ जेकी नवरात्री ईंदियूं आहिनि हुनमें ॾाढी भीड़ थी वेंदी आहे हिन में अचण वञण माण्हुनि जो चालू हूंदो आहे समुंड में त त ॿारहां ई महीना माण्हुनि जो अचण वञण घुमण चालू हूंदो आहे ने मोस्ट ऑफ माण्हू सियारे में वधारे वधारे माण्हू सिआरे में अचण वञण जो पसंदि कंदा आहिनि छो त कच्छ जो जेको सियारो आहे कच्छ जे सफ़ेद रण में वाइट रण में जेको थधि आहे हुनखे सुबुह जो हुनखे माण्हू इंजॉय करण चाहींदा आहिनि हुनखे माण माणणु चाहींदा आहिनि त सुबुह जो जेको सिजु उभरे थो ने सिजु विसामे थो त उहो ॾिसणु चाहींदा आहिनि